हेलौ औ मादै मानि मानि आङो नोंसिनि आसामाव बेरायहैनो थांनो नागिरदोंमोन आरो मानि आंथ' आसामाव थांफेराखै नालाय ओमफ्राय दा मानि आंथ' एसे मेपफोराव नायदोंमोन ना मानि आसामनि ल'केसनफोरखौ नायदोंमोन ओमफ्राय दा आंथ' थाङाखै नालाय मिनथिया ना ओमफ्राय आं दा नोंथांनाव सोंनो नागिरदों आरो मानि बोथोरफ्रा मा बायदि बेराय जागोन ना बेराय जाया बेफोर बायदिखौ आरो मोजां ना औ मानि बे दैजिं बेफोर बायदि जायगाफ्रावबो बेराय जागोन ना जेबो प्रब्लेम गैया मानि आं औ आसामाव थांफेराखै नालाय मानि आं बेराद आसामखौ बेरायनानै नायनो लुगैदों आरोखि दा ओंखायनो औ मानि आं एसे एसे मानि नेटआवबो नायदोंथ' ओमफ्राय नायनानै एसे मानि इन्टारेस्त मोनदों आरोखि आङो एसे मानि थांनो लुगैदों नायनो लुगैदों थांनानै आरो मानि प्रेकटिकेलि थांथारनानै नायनो लुगैदों आङो औ औ एसे मानि औ एकसुलि मानि बिदि ट्रेबेल खालामनानै बा बेरायनानै मोजां मोनोथ' मानि बेलेक बेलेक जागायावबो बिदिनो गिदिखांबाय आरो ना ओमफ्राय दा औ मानि नोंसिनि आसामावबो एसे बेरायनानै एसे माबायदि बेफोरखौ आङो एसे बेरायनानै गावनि मेगनजों नायजोबनो लुगैदों आरो मानि जोङो औ मबाइलफ्राव नुबाबो बारा मेगनजों नुनायबायदि जायाथ' औ बेखायनो मानि थांनानै नायथारनि आरो आंना औ दा बेखौनो औ औ दा बोथोरफोराबो जोंनिथिं बारा मोजां नङा नालाय ओंखायनो दा बोथोरफोरखौ आङो एसे मोजाङै सोंहरनानै लानाय जादों आरो औ दे बिदिब्ला औ दे बिदिब्ला बोथोरा मोजांब्ला थांनायानो जासिगोन

नोंसोर साननैसोनि उनाव सम लानानै थांनोसै

औ जागोन दे औ औ दे बिदिब्ला औ